अ अच्छा मैडम जी में ना लॉस्ट टाईम थुआढ़ी दुकान पर आया हा में दिक्खेआ थुआड़ी दुकान पर जेह्ड़े फिरन बगैरा होंदे जां जेह्ड़े लेडीज़ सूट होंदे इंदा जां थोह्ड़ा बगैरा प्राईज़ इंदा केह् केह् रेट ऐ इंदा ओह् में अ अच्छा में अपनी लाड़ी आस्तै लोड़दा आं लम्बा आं कोई समझो पंज फुट पंज इंच हाईट होनी ओह्दी आंं किन्ने तो अच्छा अच्छा किन्ने तक्क जंदी पंदरां सौ धोड़ी अच्छा अच्छा ऐं बच्चें आस्तै बी हैन थोह्ड़ी लोकेशन दस्सेओ मिगी ते में लॉस्ट टाईम आया हा मिगी याद निं ऐ इन्ना ठीक ऐ मैडम ठीक ऐ ठीक ऐ अच्छा